जों बर'फ्रा ना हमनो जोबोद आखा फाखा ना हमनानैबो जों खायसे सुबुङा फान्नानै इंखाम खालामो नाखौ जोङो दैमा एबा फ'ख्रिआवबो हमो खिसुमाना नाखौ बुरजा मोनब्ला फानहैयो जोङो नाखौ सारोबो हौवाफ्रा सिलिजों सारो आरो हिनजावफ्रा हमनायाव मोजां आरो ना हमनायाव बर' हिन्जावफ्रा जोङो नाखौ गोबां दैमाफ्राव ओरैनो राइजोयैनो ज'मा ज'मा थांनानै हमहैयो बिदिनो बारलि सेनार रौ बेफोरखौ मोनो आरो आरो जोङो नाखौ हाग्रायावबो थांनानै जों हाग्रा खाथिनि नालाय हाग्रायावबो सम सम गुरनानै लायो हिन्जावफ्रा आरो हौवाफ्रा सारो बेनिफ्राय जोङो फ'ख्रिफोरावबो गिदिर गिदिर बिलो दं जोंनि हाग्रा सेराव बे माने जों ज' ज' गोरोमहैयो बिदिनो जोङो गोबां ना हमनानै बिदिनो लाबोयो जा बरख' सेनार मागुर गोरि बेफोरबादि ना मोनो आरो जोङो बेखिनियानो